ہلو ہاں جی ہم نے فریج لینی تھی بھائی صاحب ٹو ڈبل ڈور والی فری ڈبل ڈور والی فریج چاہیے تھی ہمیں آپ کے پاس اویلیبل ہے کیا اچھا تو ہمیں وائرپول کی چاہیے تھی وائرپول کمپنی کی چاہیے تھی ہمیں فریج ڈبل ڈور میں ہاں تو یہ ڈبل ڈور والے جو فریج ہیں اس کے بارے میں آپ ہمیں کچھ سمجھا سکتے ہیں بتا سکتے ہیں بتا دیجیے ذرا پھر اس کے بعد ریٹ وغیرہ کے پتہ کر لیں گے پہلے آپ اس کے فیچرس بتا دیجیے مجھے

اچھا اچھا اچھا اچھا اور اچھا اچھا اور اس کی گارنٹی وغیرہ کتنے سال تک کی دیتے ہیں آپ ہے جی تین مہینے کی تو اس میں تین مہینے میں کیا کہتے ہیں اگر ان بٹوین اگر اس درمیان میں کچھ خراب ہو جاتا ہے تو آپ بالکل نیا دوسرا دیتے اچھا گارنٹی میں تو واپسی واپس ہوتا ہے نا تین مہینے میں اگر کچھ بھی خرابی آتی ہے تو آپ دوسرا نیا فریج دیں گے نا اگر تین مہینے کے اندر کچھ بھی خراب ہوتا ہے تو ہے نا ہاں یہی کنفم کر رہا تھا میں اور پرائز کیا ہوگا اس کا ڈبل ڈور کا بتانا آپ مجھے ڈبل ڈور کا ڈبل ڈور کا چاہیے مجھے اس کے حساب سے بتانا آپ اور ہاں جی تیس سے چالیس کے اراؤنڈ چلو میں آپ کے دکان میں آ کر کے ایک بار میں ایک بار دیکھ لیتا ہوں باقی ابھی تو فی الحال میں نے انفامیشن لی ہے ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ہے تھینک یو تھینک یو